इंग्लीश वाचतना न्ही कितें तरी वेगळेंच दिसता पूण कोंकणी जेन्ना पळय हांव पेपर घेवन बसता तेन्ना दिसता की कोण तरी म्हज्या समोर आसा आनी म्हजे कडेन उलयतां कसो कित्याक ती आपली मांयभास न्ही आनी बरें दिसता वाचपाक आनी रोखडेच तकलेंत वता